जि'यां कि अस रियासी दे रौहने आह्ले आं ते रियासी दी बक्खरी बक्खरी जगहं बिच्च बक्खरे बक्खरे कोई ध्यार होंदे न हून ध्यार हर साल मनाए जंदे न ते कुछ जेह्के बड़े ज्यादा प्रसिद्ध बड़े पराने ध्यार मनांदे आए न ते साढ़े इद्धर मेले लगदे न बसाखी दा मेला होंदा कांसी पट्टा शिवखोड़ी मेला बक्खरी बक्खरी जगह मेले लगदे न ते साढ़े इद्धर जिद्धर में जन्नी आं ओह् ऐ अघार बाबा जित्तो इत्थै हर साल इत्थेैमेला लगदा ऐ ते इद्धर होंदी ऐ जात्तर बाबा जी होंदी ते उद्धर बड़े दूरे दूरे दे लोग दिक्खने गी आंदे न ते बड़ा प्यारा लगदा उद्धर लोग मिठाइयां बनांदे मिठाइयां बेचदे ते बड़े दूरे दूरे दे लोग आंदे ते उद्दर निक्के निक्के बच्चे आए दे होंदे खिलौने झूले लग्गे दे होंदे खिलौने लै दे खरीदा दे ते झूले लै दे होर मिठाइयां लोग मिठाइयां लै दे कुड़ियां बंगां चढ़ा दियां ते कन्ने उद्धर मैहंदियां लोआ दियां ते मेला ते काफी आनन्द लैंदे न इत्थै दे लोग ते बहुत ज्यादा अच्छा लगदा मेले च जाना मिकी ते कन्नै इद्धर सारें कशा ज्यादा अच्छा लगदा मिगी खाने गी बहुत ज्यादा अच्छा लगदा मेले दी जलेबी ते घ्यूर बनांदे न जिल्लै इद्धर और कुछ खाओ ना खाओ मेले दी जलेबी ते घ्यूर दा जो कन्नै पकौड़ियें दा जो आनन्द ऐ होर किसे च नी ऐ ते मिकी बहुत ज्यादा अच्छा लगदा ऐ एह् सब मेले च जाना